हैलो अंजी नमस्ते होर सनाओ जी मिली जाह्ग केह्दे लेई चाही दियां अच्छा ठीक ऐ सर थुहानू थ्होई जाह्ग ऑर्डर लिखाई ओड़ो अपना आं जी अंजी किन्नियां कोई गल्ल निं सर थुहानू ट्रॉफियां मेडल चाहिदे न ते सर ट्रॉफियां थुहानू बड्डियां चाही दियां जां छोट्टियां जां मीडियम साईज़ च ते सर इक्क ट्रॉफी होनी पंजाह् रपे दी निक्की ते जेह्ड़ी मीडियम ऐ ओह् सौ रपेऽ दी बड्डी डेढ़ सौ रपेऽ दी ते दिक्खो फिर ट्रॉफियां बी शैल होनियां शैल क्वालिटी बी होनी ट्रॉफियें दियां जेह्ड़ी मते चिर धोड़ी रौह्ग ठीक ऐ ठीक ऐ